योगा हिकु असांजे जीवन जी हिकु ॾाढी सुठी प्रक्रिया आहे सभिनी खे पंहिंजे मन में संकल्प करणु खपे कि योगा रोज़ु योगा कंदासीं योगा जो अभ्यासु असांजे शरीर लाइ ॾाढो सुठो आहे हुन त योगा जो अभ्यासु सुबुह जो ई कयो वेंदो आहे पर के कारण वर्ष सुबुह जो नथा करे सघूं त तव्हां हीअं हिकु इहो कहिड़े बि समय ते करे सघूं था हिन लाइ तव्हां खे ज़रूरी आहे त तव्हां जो पेट खाली हुजणो खपे हुन में ॿ या टे कलाकनि जो फ़र्क़ु हुजणो खपे योगा लाइ सुबुह जो सूर्य खां पहिरियों उथणो खपे जल्दी उथण सां असांजो शरीर शरीर लाइ ॾाढो सुठो थींदो आहे जल जल्दी उथण सां असांजो शरीर जी ऊर्जा शक्ति वधंदी आहे ईअं ऊर्जा शक्ति असांजी शरीर खे तरो ऐं ताज़ा रखंदी आहे सभिनी माण्हू खे छह खां अठ कलाक जी निंड वठिणी खपे ॾाढो सुम्हणु या ॾाढो सुम्हण सां असांजो शरीर आलसी ऐं कमज़ोरु थी वेंदो आहे हिन करे सभिनी खे सुबुह जो जल्दी उथी योगा ज़रूरु करणु खपे